हाँ ठीक है तो कौन कौन सा कंपनी का चाह रहें हमारे पास तीन चार कंपनी का सीमेंट है जैसे अच्छा अल्ट्राटेक तो अल्ट्राट्रेक का आपको चार सौ दस रुपए का पड़ता है वह चार सौ दस रुपये का पड़ता है अल्ट्राटेक और एक अच्छा दस बोरी चाहिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक हाँ मतलब दस बोरी चाहिए ना और कहाँ मतलब कहाँ घर पड़ता है आपका तो ग़ाज़ीपुर में कहाँ पड़ता है अच्छा सिसौना गाँव पड़ता है ठीक है ठीक है तो दस बोरा चाहिए आपका ना हाँ कब चाहिए अच्छा कल की डेट में ठीक ठीक ठीक मतलब दस बोरे में हो जाएगा ना कि मतलब और चाहिए तो या और दुसरी कंपनी का भी है वह सस्ता पड़ेगा उसका यही उससे है यह तीन सौ नब्बे का पड़ेगा आपको और वह अंबुजा का है और एक बिरला गोल्ड है बिरला गोल्ड आपका दो सौ अस्सी रुपये का पड़ता है और एक यह जे के सीमेंट है वह आपको दो सौ सत्तर रुपये का पड़ जाता है कहे रहें कितना बड़ा घर बनवा रही हैं कितना बड़ा घर बनवा रही हैं

अच्छा छोटा है फिर भी छोटा होगा आप फिर भी कितना भी छोटा होगा तो उसमें आपका कम से कम पचास से साठ सत्तर बोरे के आस पास लम सम लग जाता है जोड़इया करने में और इसके बाद सीमेंट के साथ साथ आपको और कुछ भी चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है सिमेंट हुआ बालू हुआ गिट्टी हुआ तो आप मकान बना रही हैं तो कम से कम कितना भी छोटा मकान बनेगा तो कम से कम साठ सत्तर बोरा अस्सी बोरे के आस पास तो आराम से लग जाता है अच्छा बस चलिए ठीक है और बाद में है ना तो फिलहाल जितना है उतना हम भिजवा दे रहे हैं हाँ और इसमें तो और कुछ चहिएगा तो बताइएगा जैसे हमारे पास सरिया है छड़ हुआ गिट्टी हुई ठीक है ठीक है ठीक है इसलिए सब का रेट ओट है हम बता दे रहे हैं आपको जैसे गिट्टी चाहिए तो गिट्टी आपका यह दस हज़ार रुपये ट्राली पड़ जा रही है वहाँ बालू हुआ तो आपको पाँच हज़ार रुपये ट्राली पड़ रही है यह हाँ हाँ छड़ आपका यह पड़ जा रहा है कम दो हज़ार रुपये कुंटल पड़ जा रहा है छड़ आपका ठीक है तो ठीक है नमस्ते